हमरा सबके क्षेत्रमे कलाके बहुत छै बहुत सब ईसब के सहयोग छै जेना अहाँके सरस्वती जीके मूर्ति बनय छनि लक्ष्मी जीके बनय छनि अहाँके दुर्गा जी बनय छथिन सबके मूर्ति बनबय छथिन कुम्हार बहुत सुन्दर बहुत बढ़िआँ ई तऽ कला भेलय ने हमरा अरके बनैये अइठन बनय छथिन सबके पूजा होइ छै बहुत सुन्दर सन बहुत बढ़िआँ लागय छै तब हमरा अरके बहुत बढ़िआँ लागैये ईसब देखऽमे हमरा अर यहाँ सिलाइके सिलाइयोके होइए हमसब अपने सिलाइ करय छलहुँ ब्लाउज तेलाउज सीलहुँ अपने मशीन रखने छियै हम तीस बरससँ तीस बरससँ मशीन रखने छी सुन्दर सुन्दर हम अर ब्लाउज सीयै छी अपने डिजाइन दऽके डिजाइन दऽ दयके ब्लाउज सीयै छियै तकरा बाद कढ़ाइयो उढ़ाइ किछु किछु अप्पन जनय छी ईसब आर कयलहुँ आओर लोकसब पसन्द करय छै स्वेटर त्वेटर आर सब इहो सब बिनाइ उनाइ करय छियै ईसब बहुत बढ़िआँ लागैए गाँव गाँवके तऽ स्थिति सब चीजके बढ़िये रहय छै लड़की उड़की सब सब सिलाइ तिलाइ सीखलक सब बनेलक पढ़ाइयो लिखाइ कयलक सिलाइयो सीखलक सिलाइयो हम सीखेबो करय छी अपनो सीयै छी हम ईसब करय छी आओर डिजाइन तिजाइन सब बनबय छी आओर अथी सब मेला सब लगय छै ने मूर्ति सबमे तऽ बहुत बढ़िआँ बनय छै